ویری گڈ مارننگ جی سر بولیے

یس سر میں ٹریول آفس سے بات کر رہا ہوں بولیے سر کیا کام تھا

جی سر تو سر آپ کس سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں کار ہے ٹرین ہیں بس ہے تو آپ کس سے جانا چاہ رہے ہیں اس کو بتا دیجیے اس کے بعد میں چیک کر لیتا ہوں سر بہتر تو یہ ہے کہ ٹرین میں چلے جائیں مناسب یہ ہے باقی بس بس سے جا سکتے ہیں کار بھی ہیں جی سر بالکل ایک منٹ ویٹ کیجیے جی سر ہے کانپور کے لیے پچیس تاریخ پچیس تاریخ میں بتا رہے ہیں نا جی سر جی سر ہاں سیٹ ہے تو بتائیے یہ یہ دس بجے ساڑھے دس بجے ہے اور اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد پھر شام میں ہے لگ بھگ ساڑھے تین بجے کے قریب

اچھا جی سر یہ سفر آپ کا رہے گا لگ بھگ چھ گھنٹے کے قریب

تو آپ پہنچ جائیں گے بارہ بارہ بجے کے آس پاس میں رات میں جی سر یس یس یس یس بالکل صحیح میں یس سر میں بھیج رہا ہوں جی سر جی اوکے جی اوکے سر اوکے اوکے سر اوکے ایک منٹ اوکے